हैल्लो हां जी हां जी हां जी हां जी हां जी इंदा केह् नांऽ अच्छा जी आंदा ऐ आंदा ऐ ठीक ऐ इध्दर शैल करदा ऐ इद्दर सखाऽ ने इध्दर अस उसी शैल करदा इध्दर ते नेईं सर जी इध्दर तै शैल करदा ओ् डांस इध्दर अस उसी पूरा मतलव शैल सखाऽ ने म्युजिक बी सखाऽ नै बिच्च बिच्च शैल डांस करदा इध्दर ओह्